खंयचेय सोंग म्हणपाच्या पयली पयली ताचो अर्थ जाणून घेवपाक जाय आनी अर्थ जाणून घेतल्यार त्या प्रत्येक शब्दा प्रमाणे आपूण हावभाव करपाक जाय मागीर सोंग म्हणटा म्हणजे आपुणूच ताजो ताल रिदम सूर हें सगळें लक्षांत घेवूनुच ते गीत कितें सोंग म्हणपाक जाय आनी इफ ते सोंग हेप्पी आसा जाल्यार आमचें एक्सप्रेशनूय हेप्पी जातलें आनी आमचें हावभावूय तशेंच त्या प्रमाणे जातलें आनी तें सोंग सॅड आसा जाल्यार आमी तशेंच सॅड एक्सप्रेशन करुन त्याच रिदमान ते सोंग म्हणपाक जाय मागीरुत ते सोंग आयकपाक बरें दिसतां अशें हें सगळें गजाली लक्षांत दवरुन हांव सोंग म्हणटा